یہ بتائیے آپ اتنی دیر میں کیوں آتے ہیں یہاں گیٹ نہیں کھولتے ہیں آپ اور آپ جو ہے ہر وقت لیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ جو ہے نہ صاف صفائی کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں نہ دیکھ بھال کرتے ہیں صحیح سے بچوں کو دیر ہو جاتی ہے آنے میں آپ جلدی آتے نہیں گیٹ نہیں کھولتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے مطلب بھائی اس کے لیے بھی ٹائمنگ بنائیے نا آپ آپ چپراسی ہیں آپ مدرسے کے دیکھ بھال کریے اسکول کا دیکھ بھال کریے ٹھیک ہے تو آپ آئندہ سے دھیان رکھیے گا جلدی یہ گیٹ کھولیے گا پھر آپ وہاں جائیے گا آفس جائیے گا اور صاف صفائی کریے گا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے صاف صفائی کرانے کی اور دیکھ بھال کرنے کی آپ چپراسی ہیں جی اور گراؤنڈ کی صفائی نہیں ہے گراؤنڈ پورا ایسے بکھرا پڑا ہے ہر جگہ پہ کام وام کروانا ہے آپ تھوڑا دھیان دیجیے گا ادھر ادھر ہر طرف کام وام کروائیے ہر طرف جائیے وائیے دیکھیے ووکیے اسکول جائیے دیکھیے کلاس روم میں ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو اور گراؤنڈ کی وہ بتائیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے گراؤنڈ گراؤنڈ کی بھی صفائی کرنی ہے نا تھوڑا ادھر ادھر سامان بکھرا ہوا ہے پھر اسکول کا سامان ادھر ادھر گیا ہوا ہے تو آپ جلدی اسکول آیا کریے دیکھ بھال کر لیا کیجیے بچے لوگ ادھر ادھر ٹہلا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو دیکھا کریں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئندہ خیال رکھیے گا السلام علیکم